आंनि साख्रि एबा केरियारनि उनाव आं गोसो जानाय एबा नागिरनाय गोबांथार थांखि दं बिसेसकै मेन थांखिया जाहैबाय आं जेसेबांखि थांखि लानाय हायै बा जाफुङै दं बेफोरखौ आंनि फिसाजोनो आङो हगारनानै होबाय जाहाथे बियो गावनि फरायनायजों लोगोसे दा गावनि फिउचाराव बे गाव मावनो गोसो जानाय बा आंनि हायै थांखिफोरखौ फुरा खालामनो थाखाय बियो आगान सुरनाय बायदि बेनि थाखाय आङो दिनै बिखौ गोबांथार सापर्ट खालामो जाहाथे बियो बै थांखिफोराव सहैनो थाखाय मा मा खालायनांगौ माबादि फरायनांगौ बिसिबां पार्सेनटेजफोर लायोब्ला बिसिबां बबे साख्रिखौ नागिरनायाव मोजां जायो बा इजि जायो बेफोरनि थाखाय दिनै गोबांथार बुजायग्रा गैयाब्लाबो आङो आंनि पास्टखौ नायनानै आंनि फिसाजोनि थाखाय गोबांथार बे थांखिफोरखौ लानानै दिनै बेखौ हेल्प खालामो आरो जाहाथे बे थांखिखौ बै खौ मोनहासनो हानायबादि बियो जाहाथे बेखौ आं सापर्ट खालामो